मेरे यहाँ जैसे कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान भगवान का स्वरूप होता है होते हैं और आते हैं तो उनको भाई बिठाते हैं पानी पानी पिलाते हैं उसको नाश्ता कराते हैं जैसे मेरे यहाँ से कोई मीठा मीठा हुआ उसको खिलाएंगे उसके बाद चाय बनाएंगे बिस्कुट लाएंगे उसको देंगे नमकीन देंगे और उसके बाद जो है खाना बनाएंगे तो खाना में जैसे वो आए तो उसको पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है तो पनीर की सब्ज़ी हम लोग कैसे बनाते हैं उसमें जैसे टमाटर पीस देंगे टमाटर पीसेंगे उसको उसके बाद उसमें मसाला डाल देंगे उसके बाद वो उसमें जो है जैसे मेवा भी रहेता है तो उसमें मेवा भी हम लोग पीस कर डालते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन प्याज़ नहीं खाया जाता है तो हम लोग लहसुन प्याज़ नहीं डालते हैं उसमें मेवा ज़्यादा कर के डालते हैं और वो जब वो बनाते हैं मेवा डाल कर तो हमारे घर जो मेहमान आते हैं उनको बहुत पसंद आती है और उनको हम जो है अच्छे से पनीर बनाई पूरी बनाई जैसे कचौरी बना दी और उसमें जैसे पुलाव हुआ पुलाव भी बना देती हूँ

उनको बहुत पसंद आता है ओ भी खाएगे और वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि जो है आप के हाथ का दीदी आप के हाथ का खाना बहुत पसंद आया हम लोग को